जी हम अतिथि रेस्टूरेंटसँ हम भोजन मँगबैत छियै आ ओ जे छै से रीगा मिल चौक भेलै ओकर जस्ट बगलेमे छै रेस्टुरेन्ट दू तल्ला पर बहुत अच्छा वहाँ पे रेस्टुरेन्ट छै वहाँके बैठैके भी बहुत अच्छा व्यवस्था छै खाना ओना भी बहुत नीक बनबैत छै बड नीक बनबैत छै आ वहाँके एगो खास व्यञ्जन छै जैसेकि एगो भेलै खास तरहके एगो लस्सी वहाँ पे बनैया ओ बहुत बहुत बहुत अच्छा बनैया वहाँ पे तऽ ओ लस्सी हमर वहाँ पे फेवरेट छै आ ओकर ओहे हम बराबर मंगबैत छियै तऽ जैसेकि हमर एड्रेस भेलै हमर गाँव भेलै कुआरी आओर ब्लाक भेलै मेजरगञ्ज थाना मेजरगञ्ज आ जिला भेलै सीतामढ़ी तब इहाँ से ओएह मंगबैत छी आ ओ रेस्टुरेन्टके आओर भी बहुत अच्छा अच्छा चीज वहाँ बनैत छै जैसेकि वहाँ पे भेलै पनीर भेलै पनीर मसाला पनीर टिक्का ई सब छै बहुत अच्छा लगैत छै वहाँके खानाके टेस्ट भी छै से बहुत अच्छा छै बड नीक छै वहाँके टेस्ट जे छै से अब इहाँ तक आबे लागी ओकरा ई हइ कि होम डीलवरीके रूपैआ किछु देबे पड़ैत छै होम डिलीवरीके छै होम डिलीवरीके व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध छै तऽ जैसेकि रेस्टुरेन्ट हमरा घर से गामसँ पच्चीस किलोमीटरके लगे होतै तऽ ओ वहाँ से ऑनलाइन फोन ऑनलाइन चाहे फोन पर ऑर्डर केलाके बाद ओ वहाँ पे पहुँचा दै छै आओर पहुँचेलाके बाद ओहे किछु एक्स्ट्रा टीप वगैरह दे देलाके बाद ओ भए जाइत छै ओकर बस वहाँके जे रेस्टूरेंटके जे ई सब छै मतलब खानाके जे रूपैआ भेलै चाहे मेन्यूके जे चार्ट भेलै सेहो बड नीक छै मतलब की अहाँकेँ सस्ता सुविस्ता जेनाकि गामक होयके चाही गामक कोनो होटलमे जे होयके चाही रेट सेही रेट छै नहि तऽ जैसेकि टाउन वगैरहमे देखते होबै कि वहाँ पे बहुत रेट बहुत जादा बढ़ा दै छै कोनो भी व्यञ्जनके लागि चाहे किछु लेकिन यहाँ बात नहि छै